नमस्ते नमस्ते भैया हाँ आपको

अच्छा ठीक है आओ हम घूमा देंगे ठीक है हाँ कार हाँ ठीक है आओ हम मानस मंदिर दुर्गा कुंड और आपको जहाँ घूमना है वहाँ घूमा देंगे मानस मंदिर सारनाथ ये विश्वनाथ हनुमान ग़ढ़ आपको जहां भी घूमना है वहाँ हम घूमा देंगे आप आईउए फैमली के साथ हम काशी विश्वनाथ में सभी जगह आपको घूमा देंगे हाँ आ ठीक है ठीक है अच्छा होटल बुक कर देंगे बढ़ियाँ होटल जिसमें कि खाने पीने सोने का सब व्यवस्था रहेगा अच्छा होटल बुक कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अपने फैमिली के साथ आप रह सकते हैं उस होटल में ठीक है ठीक है हम बता आप आइए तो पहले हम घूमा देंगे सब जगह घूम देंगे जहाँ मानस मंदिर

ठीक है बता अच्छा अच ठीक है बात देंगे सा पाँच हजार रुपये लग गया आने जाने और रहने के लिए एक दिन का लगेगा आने का भी सब व्यवस्था पाँच हजार रुपये आपका लगेगा एक खाने का आहा और खाने वाला चीज अलग खाने खाने का अलग लगेगा आइए पहले तो आप आएंगे तभी तो बतलाएंगे कम उसी में जो होगा तो देखा जाएगा

आप हाँ हाँ आप पहले आइए तो उसी में देखा जाएगा पहले आप आएंगे तब तो होटल देखेंगे रहेंगे एक हजार आपका ठीक है पाँच लोग हैं तो